हम आपको बताना चाहेंगे कि हम ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं जिसमें हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शहर में जाना पड़ता है तो लगभग महीने में दो चार बार तो जाना ही पड़ता है क्योकि ब जो कुछ भी उद्योग धंधा है जो कुछ भी कोई भी किसान हो या कोई भी छोटा मोटा कुटीर उद्यमी हो वह कहीं न कहीं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए या कोई कच्चा या पक्का माल मंगाने के लिए उसे बेचने के लिए वह शहर से ही मंगाता है क्योकि शहर में इजली वह चीजें उपलब्ध होती हैं और वहाँ से वह ले आता और ले आ कर वह अपने गाँव में चाहे दुकान के माध्यम से ठेले के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वह अन्य लोगों को मुहैया कराता है ताकि किसी को भी असुविधा न हो और ऐसे में लोगों को भी काफ़ी योगदान मिलता है जिसमें वह अपनी सभी जरू दिन रोजमर्रा के जीवन में जो भी वस्तुओं का वह निर्वाह करते हैं उन वस्तुओं को वह प्रयोग करते हैं उनकी आवश्यकताएँ जो हैं वह उन दुकानों को होती है जबकि वह दुकान जो होते हैं वह इस गाँव के किसी एक स्थान पर होते हैं निश्चित स्थान पर और उन दुकानों में जो समानें होती हैं वह ज्यादा से ज्यादा शहरो में ही उपलब्ध होती हैं तो शहरों में वह अपने जीवन यापन करने के लिए शहरों से उन कच्चे या पक्के माल को मंगाते हैं और मंगा के फिर वो क्या करते हैं उसको बेचते हैं तो लगभग लगभग शहरों में जो है वह दो से तीन चार बार आना जाना लगा ही रहता है तो ये हम कह सकते हैं कि हम दो से तीन बार उस शहर की तरफ जाते हैं और हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए या तो हम अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए भी शहरों की तरफ जाते हैं ताकि हम वहाँ से अच्छे से अच्छी सिक्षा प्राप्त कर सकें धन्यवाद